ہیلو میرے بھائی مجھے میں اسد بات کر رہا ہوں میرے اعظم بھائی مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے مجھے ایک پاسپورٹ پہ جو فوٹو آتا ہے وہ میرا بہت پرانا ہو چکا ہے فوٹو وہ مجھے فوٹو چینج کرانا ہے تو میری اب داڑھی بھی بڑھ گئی ہے تو مجھے آپ کی رائے مشورہ چاہیے مجھے صرف یہ ہے کہ جو ہے مجھ میں وہاں پر جا کر کے اپنا جو فوٹو ہے وہ چینج کرا لوں آپ سے درخواست ہے آپ کے پاس وقت ہو تو میری ساتھ آپ چلیں اور آپ سے مجھے بہت امید ہے کہ آپ میری ساتھ چلیں گے میری رہنمائی فرمائیں گے میرے بھائی میرے دوست اگر آپ جائیں گے میری ساتھ تو میرا کام آسان ہو جائے گا اور مجھے بہت ہی زیادہ ہے مجھے عمرہ حج پہ بھی جانے کا موقع مل جائے گا میرا کام ہو جائے گا تو مجھے وہاں پہ جانا بھی ہے اور آپ میرے ہمسایہ ہیں آپ میری ساتھ چلیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ جو ہے میری رہنمائی فرمایں